हैलो हांजी मैडम में कटरा बोल्ला ना पंचवटी होटल दा हांजी हांजी निं रेट सारे कमरे पर लग्ग लग्ग रेट बिच न अगर बधिया फैसिलिटी बिच चाहिदा तुसें अगर ते साढ़ा कोई पचुन्जा सौ दा इक कमरा वीआईपी कमरा ओ ते इक नार्मल रेंज च साढ़ा पौंदा कोई बत्ती सौ दा कमरा ओह्दे बिच तुसें मतलब रूम बाय दा सब कम्म फैसिलिटी लब्बी जानी ते ब्रेकफास्ट उ'दे बिच होना ते सवेरै बारां बजे नुआढ़ी आउट ऐ ते इक जेह्ड़ा नार्मल कमरा ओ तुसें लब्भी जाना कोई पंदरां सौ धोड़ी ते कोई गल्ल निं क किन्ने दिन दी बुकिंग ऐ हांजी तिन्न दिन दी ठीक ऐ कोई गल्ल निं मिकी डेट सनाई ओड़ेओ कन्नै उं'दी आधार कार्ड बगैरा उं'दी जेह्ड़ी ओ ऐ ना आईडी प्रूफ बगैरा ते ओ मिगी व्हाट्सएप्प सेंड करी ओड़ेओ कोई गल्ल निं कमरे साढ़े कच्छ सारे न